आबादखो जों निजेनि सोलिनाय थानाय जानाय गोनांथिनि थाखाय मावनाय जायो नाथाय बै आबाद बायदिसिना मावनो थांनायाव सिमा इयाव जेरैबादि मावनांगौ मावनांगौब्लाथाय रांखान्थिनि गोनांथि लोगोसे निजेनि देहा निबो गोनांथि लोगोसे बेयावनो मावनो थांनायावनो जानाय लोंनायनिबो गोनांथि बिफोर बायदियैनो जोङो जेरैहायब्लाबो आबादखो मावनानै सोलियाब्ला जाखाया नाथाय बे आबादखो मावनो थांनायाव जोंहा माखासे आंखाल दङ आंखाला बिदिसै जोंनो समाव सरखारनिफ्राय नांगौ समाव जों सरखारनिफ्राय जेबो नांगौ बायदि मोना नाथाय बिनि थाखायबो जोङो दावगा लांनो हाया जेरै दैनि जगाजग बायदिसिना समाव अखा बांखा गैयाब्ला दंग'नि दै नांगौ समाव मोना बिनिखायनो मावनांगौ बायदियै मावनो हाया लोगोसेथ' आरो न'खराव हा हु गैया बायदिसिना आदि थिखा मावनानै जानांगौ जायो बेयाव मावनायाव आरो रांखान्थिनिबो गोनांथि जायो बिनि थाखायनो जेरैहाय मावनांगौ एरैहाय मावनानै जोङो निजेनि रैखाथिखो मोजां खालामना लानो हाया हायो नाथाय जायफोरा न'खराव गासै दंखाजुबो न'खराव सोरहाबा साख्रिआला दं मावग्राया मावदो साख्रिआलाया फैसाया बहननानै हरदो माखासे खरसा दङ आजि खालि आबादा ओरैनो जाया मानो जाया होनब्ला हासार मुलि बायदि सिना बाहायनानै नांगौ बायदि होनो हायाब्ला आरो हानानैबो होआब्ला बे आबादा नांगौ बायदि जाया बिनिखायनो दा जोंहा जेरैबादि आबादनि सायाव जों जिखिनि लुबैयो बिखिनिखो मोनजोबस्लाबा बेयावनो आरो नैबे समाव मबावबा एम्फौ अरख्लाय लांबाय माखासे बेयावबो थांबाय लोगोसे आजिखालि माबा बानास माबा हानाय बायदिसिना दरमाफोरा बारा जालांदों बिनि थाखायनो मावनानै मावग्राया जेबो नांगौ बायदि लाखिनो हाया बेनोसै